एक्वीह चार ॿ हज़ार टे एक्वीह छह ॿ हज़ार ॿ टीह टे उणिवीह सौ नवानवे पंदरहां ॿारहां उणिवीह सौ पंजाह यारहां हिकु ॿ हज़ार